हमें दिन में सबसे पहले दातून करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है उसके पश्चात स्नान करने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है तथा दिन में हमें कपड़े धोने के लिए खाना बनाने के लिए तथा खाना खाने के बाद हाथ मुंह धोने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है दिन में हमें कई बार पीने के लिए भी पाँच से सात लीटर दिन में पानी की आवश्यकता होती है तथा हमें इसके अलावा भी दैनिक नृत्य क्रियाओं के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है पानी हमें पशुओं को पिलाने के लिए भी आवश्यकता होती है पेड़ पौधों को पानी पिलाने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है तथा अन्य स्थानों जैसे गाड़ी धोने तथा विभिन्न प्रकार की सिंचाई सुविधाओं के लिए भी हमें पानी की आवश्यकता रहती है पानी की आवश्यकता हमें विभिन्न प्रकार के उत्पादन कार्य करने के लिए भी होती है